माँ बाप माँ बाप तऽ जनम दै छै माइ बाप तऽ ओ हमरा शिक्षा दै छै जे संस्कार दै छै जे एना हेई बरस पैघसँ एना बात करी छोटसँ एना संस्कारसँ बात करी जे किओ अपना बादमे कहै नहि जे अहाँ एना बाजलकै रहै ओ एना बाजलकै रहै अब गुरु गुरु तऽ हमरा ज्ञान दै छै जे शिक्षा कोना प्रसिद्ध कएल जाइ छै गुरु ई बतबै छै जे कोना पढ़नाइ लिखनाइ की होइ छै पढ़ब लिखब सब आओर कि सब महत्व रहै छै पढ़ब लिखबके कतेक महत्व छै पढ़ब लिखब बहुत ही महत्म ज्ञान छै शिक्षा छै आओर अथी